मिगी बड़े टाइप ऑफ प्लांट लाने दा शौक ऐ जि'यां ग्रो फ्लावर्स फ्रूट्स होर वेजिटेबल्स लाने दा शौंक ऐ में मतलब इ'त्थें मतलब में इ'नें गी लांदी रौहंदी ही नि'क्की होंदी ही ते मेरे बड्डे ताऊ जी एह् चीजां मतलब लांदे हे ते ओह् खेती बेती करदे हे अग्गें पिच्छे ते ओह् लांदे हे में उ'नें गी दिक्खदी ही ते में लाना स्टार्ट कीता अग्गें पिच्छें फिर में उ'त्थां मतलब ओह् लांदे हे मतलब इ'यां होई फ्लावर्स लाना स्टार्ट होइये अपने घर अपने घर फ्लावर्स लाना स्टार्ट होइये जि'यां जि'यां ओह् सन फ्लावर्स लाना स्टार्ट होइये गरमियें ई सन फ्लावर्स मतलब इ'यां होंदे बीऽ लोक खंदे बड़े पसंद करदे ते में इ'यां गुह्टे दे फु'ल्ल लाना स्टार्ट करी ओड़े ते फिर में अग्गें पिच्छें चीजां आह्न्नियां नि'क्की नि'क्की होंदी ही ते में गमले लाना मतलब मेरे कोल जमीन कोई होंदी नेईं ही ते में में अपने घर गै गमले च लांदी ही जि'यां मम्मी दे समान शमान होंदा हा अग्गें पिच्छे टैचियां जि'यां होंदियां हियां कि हर टुटी भ'ज्जी दियां ते में उं'दे च लांदी ही इ'यां मतलब उद्धरा गै में सिक्खेआ मतलब में चीजां लाना स्टार्ट कीतियां फिर में मतलब फ्रूट्स अंबें दे बूह्टे होइये जि'यां में मतलब भा मेरे पिच्छे पिच्छे मतलब जंगलें च खा'ल्ली जगह् होंदी ही ते में अंबें दा बूह्टा लाई आंदी ही ते मतलब इ'यां लाई आना ते ओह् मतलब उग्गी जंदे हे ते मतलब अग्गें पिच्छें लाना में फिर मतलब भापा ने मेरी ने फिर मेरे बड़े ताऊ हुंदी जमीन होंदी ही ते ओह् आखदे हे कि तू लाऽ उ'नें ई बड़ा पसंद हा कि नि'क्की कुड़ी मतलब लाऽ दी उ'नें गी एह् शैल लगदा हा ते में उ'त्थें मतलब फ्रूट शूट लाना स्टार्ट करी ओड़े फिर में फ्रूट लाना स्टार्ट कीता जि'यां में मरूदें दा बूह्टा लाई ओड़ेआ जि'यां फिर में अंबें दा बूह्टा लाया फिर में उद्धर साग मरूदें दे बूह्टे लांदी फिर उं'दी केयर करनी मतलब कटिंग करिये रखना फिर में नींबू लाना स्टार्ट कीता नींबू दा बूह्टा लाया फिर में नाखें दा बूह्टा लाया फिर में केलें दे बूह्टे लाये फ्ही इ'यां इ'यां करिये मेरे अग्गें अग्गें बूह्टे आंदे गे फिर में बड़े मतलब बूह्टे लाये अनार दा बूह्टा लाई ओड़ेआ पपीते दा बूह्टा लाई ओड़ेआ फ्ही मीं होर बी बूह्टे थ्होंदे हे मतलब इ'यां में नर्सरी जाना में उ'त्थां बूह्टे आह्नने मतलब में खरीदी खरीदी बूह्टे आह्नने में लाने फ्ही इक बारी ऐ मतलब में पैह्ला बूह्टा जेह्ड़ा मरूदे दा बूह्टा लाया हा उसी पैह्ला फल लग्गेआ में बड़ी खुश होई मतलब मेरा पैह्ला फल निकलेआ मतलब में मैह्नत कीती दी ही उसी हैल देना बड़ा मतलब इक बूह्टे गी इ'यां मतलब बच्चे इ'यां इक बच्चे गी पालना होंदा इ'यां इक बूह्टे गी पालने दे बराबर होंदा होर ओह्दे कन्नै इक फल थ्होया बड़ी खुश होई पैह्ली बारी फल थ्होया फ्ही में ओह् बनाया ओह् अग्गें मतलब में पैह्ली बार में खुश होई ते में पैह्ला अपना फल मंदर चाढे़आ शिव जी दे मतलब मंदर चाढ़ेआ फ्ही मिगी बड़ी खुशी होई फ्ही इ'यां मरूद लग्गने स्टार्ट होइये इ'यां बड्डा होइया फिर दूआ बूह्टा अंबें दा हा फ्ही उ'त्थें अंबें दे बूह्टे गी अंब लग्गने स्टार्ट होइये मतलब ओह् दो त्रैऽ पंज छेऽ सालें बाद अंबे दे बूह्टे गी अंब लग्गना स्टार्ट होइये ते में केह् करदे गे अंब लांदे गे लांदे गे अंब आंदे गे फ्ही में अग्गें पिच्छे बंडदी गेई बंडदी गेई ते फिर में उद्धर जंदे हे अस ते अहें अपने म्हल्ले गी बंडने सारें ई अंब बंडने इ'यां गरगल दा बूह्टा बी लाया फ्ही में अपने गलगल दे बूह्टे गी में लाना फिर में सब्जियां लाना स्टार्ट कीता मिगी शौक पेइया मतलब सब्जियां मतलब में इ'न्नियां लांदी निं ऐही में फुल्ल जां में फ्रुट्स गै लाने फिर सब्जियां दा शौक आया मिगी उ'नें गी में फिर सब्जी लांदी ही जि'यां होइया मिगी सरदियें गी शौक ऐ धनिया दा बड़ा शौक ऐ मिगी धनिया बड़ा पसंद ऐ ते अ'ऊं धनिया लांदी ही धनिया लाना जि'यां होइया मुलियां लाना मिगी मोंगरे दी सब्जी बड़ी पसंद ऐ में मूली ख'न्नी बहोत ख'न्नी फ्ही में ओह् लाने मुलियां लानियां फ्ही में फुल्ल गोभी लानी बंद गोभी लानी कंढोलियां लानियां ओह्दी बेल लगदी घीया लाई लेआ मरचां लाना मिगी बड़ा पसंद ऐ फ्ही अ'ऊं एह् एह् करदी ही ते फ्ही में ओह्दे बाद मीं एह् लाना बड़े पसंद न पता निं कि में इं'दे नै अटैच होई गेई बड़ी जल्दी इ'नें चीजां कन्नै ते में जल्दी बनानियां फ्ही में इद्धर चीजां आननियां में अग्गें पिच्छे बंडनियां मतलब मीं इ'यां अज्जकल बाह्र सिटी च जि'यां सिटी होई गांओं च चीजां लब्भी जंदियां नेचुरल बाहर सिटी च मतलब एह् नेचुरल चीजां नेईं लभदियां उं'दे ई पता निं केह् दोआइयां छोआइयां पाई पाइये उ'नें एह् इक दो दिनें ई इं'दी ग्रोथ करी लैंदे न हून मतलब इ'यां सिटी मतलब गांओं च होंदे इ'यां ग्रोथ नेईं होंदी इ'नें गी मतलब म्हीना म्हीना लग्गी जंदा चीजां पकने गी फिर अहें ई थ्होंदियां खाने गी फिर असें मतलब ऐसी ऐसी चीजें ई एक्सपीरियंस होई जंदा हा मतलब असें हैल देना मतलब में इस चीजै ई ग्रोथ इ'नें गी मतलब इ'नें ई प्लांट्स दी केयर मतलब बड़ी होंदी ऐ इ'नें ई चीजें गी मतलब हैल देना टैम टैम पर इ'नें गी कीड़े लग्गी जंदे न बूह्टें गी कदें कुछ होई जंदा ऐ असें ओह् देना फिर असें हर चीज च देना ओह् हर समान शमान देना अमरूद बी लाने फिर असें बूह्टे अग्गें पिच्छे फ्ही असें मतलब कुड़ियां किट्ठियां होंदियां उ'त्थें मरूद दे बूह्टे लाइये ते मरूद खाने उद्धर अग्गें पिच्छें फिर असें उ'त्थां आना फिर बागें दा आना अंब खाने अंबें दे बूह्टें ई बैठना उ'त्थें बड़ा मजा आंदा हा सानूं अंबें दे बूह्टें ई झुलना मुलना फिर असें उद्धरा मिगी इक फुल्लें दा बूह्टा थ्होया इक गुलाबै दी टाल्ली थ्होई गुलाबै दी टाल्ली थ्होई में गुलाबै दी टाल्ली लाई ते में उ'त्थें गुलाब नेईं गुलाब लग्गे बड़े शैल शैल मिगी बड़े पसंद आए ते उ'त्थें में ओह् लाए केह् आखदे अग्गें पिच्छें कनारियां लाइयां में उ'त्थें लांदे निं हैन जेह्ड़ियां ओह्दे पत्तियां आखदे पत्तियां आखदे उ'नें ई बडे़ कश्मीर च उ'नें ई आखदे पत्ती पत्ती आखदे पत्तियां बनने पत्ती दे पत्ते ते फ्ही ओह् लाना स्टार्ट कीते में बक्खी बक्खी उं'दी डेकोरेशन करनी उ'नें ई कटिंग करनी मीं बड़ा पसंद हा में अपना गॉर्डन बनाया इक नि'क्का जनेहा उद्धरा में गॉर्डन बनाया गॉर्डन दे में बिच बिच नि'क्के नि'क्के फुल्ल लाना स्टार्ट कीते मतलब सिटी दा फुल्ल आह्नने में उ'त्थुं बूह्टे होंदे हे इ'न्ने शैल रंग बरंगे ओह् लग्गे लाना स्टार्ट कीते फ्ही में शो पीस आह्ले डेकोरेट आह्ले में ओह् आह्ने पेड़ आह्ने में ओह् लाना स्टार्ट कीते फिर में उद्धर पूरा मतलब इ'यां करी करी अपने ओह् कीते उसी में मनी प्लांट लाया फ्ही मनी प्लांट लाया फ्ही में एलोवेरा लाई एलोवेरा दे बाद में ओह् लाई केह् आखदे फ्ही में तुलसी लाना मिगी पसंद ऐ बड़ी तुलसी बड़ी फायदेदार होंदी तुलसी हर चीज च पानी होंदी फिर असें ओह् बनानी केह् आखदे एलोवेरा बड़ा यूस करने उसी फेस ताहीं यूस करने बालें ताहीं यूस करी सकने खाने ताहीं बी यूस करी सकने फ्ही में इक नि'म्म दा बूह्टा लाया हा नि'म्म दा बड़ा फायदेदार दातन करो कुछ बी करो ओह्दी अस ओह् बी करी सकने फिर असें इक चीज होर कीती मतलब मिगी थोह्ड़ा जेहा सोच च आया में केह् लावां मतलब होर बी चीजां मेरा लाने दा मन करदा फ्ही मीं कोई नमीं चीज लभदी निं ऐ ही फ्ही में सोचेआ में नर्सरी दा गौररमेंट आह्ले इक बूह्टे प्रोवाइड करदे तुसें सारी जगह् लाने ई कोई खा'ल्ली खा'ल्ली जगह् होऐ जेह्ड़ी शैल जगह् होऐ तुस लाई सकने गौरमेंट बी ओह् करदी ही इ'यां फिर अखरोट दे बूह्टे होइये अस ओह् लांदे हे में नानी घर मतलब दूर पुंछ आह्ली साइड न उ'त्थें सेबें दे बूह्टे लगदे फ्ही में उ'नें गी दिक्खी दिक्खी मतलब उ'नें गी इंस्पिरेशन मिली मिगी में उ'त्थें सिखदी ही कि'यां लांदे ओह् उ'नें अखरोट लाने अमरूद ओह्दी दातन होई सकदी तुस दातन करी सकने अखरोटें दी फ्ही ओह्दी बी करी सकने फ्ही असें बील पत्तरी दा बूह्टा लाया अपने बील पत्तरी दा बड़ा फायदा होंदा ऐ बील पत्तरी लाई में फ्ही ओह्दे बाद में फ्ही ओह्दे बाद में केह् कीता फ्ही ओह्दे बाद में मतलब साढ़े जम्मू कश्मीर च किंब बड़ा फेमस ऐ असें किंब लाए बनाये किंब अस बनाने होने इ'या खट्टे बाहर हिमाचल बड़े फेमस न इ'यां बनाई बनुइये खंदे हे अस किंब किंब बनाए साढ़े जम्हीरियां बड़ियां फेमस न साढ़े जम्मू च जम्हीरी बड़ी फेमस ऐ अस नि'क्के होंदे खंदे हे स्कूल टाइम बिच जम्हीरी खाना स्टार्ट करी ओड़ी ते अहें नींबू नींंबू ते असें बड़े खाद्धे दे न गरगल ते नींबू अस स्कूल टाइम इ'न्ने खंदे हे इ'न्ने खजूरां होइयां खजूरां खजूर दा बूह्टा लाये दा फ्ही साढ़े जेह्के नि'क्के नि'क्के मतलब ग्रांऽ च साढ़े च इक नि'क्का जेहा होंदा उ'नें गी गरने आखदे उ'त्थें बड़े फेमस होंदे ओह् पीले ते सैल्ले सैल्ले होंदे ते बाच पक्की जंदे कच्चे बी खाने दा मजा आंदा उं'दे चा दुद्ध निकलदा पर अस कच्चे बी खंदे हे पक्के बी खंदे हे अस फिर असें अग्गें पिच्छे जाना बूह्टे छूह्टे मतलब कोई बूह्टा लभदा हा साढ़े इ'त्थें गुच्छियां लगदियां जम्मू कश्मीर च तुसें सुनेआ होना बड़ी मैहंगी डिश होंदी ओह् सारें कोला साढ़े गुच्छी लगदी मशरूम लगदे अहें मतलब बरसांती म्हीने साढ़े मशरूम लग्गने अहें ओह् लाने अहें ओह् लभदे मतलब ओह् ना साढ़े बड़े फेमस बड़े मैहंगे थ्होंदे जम्मू कश्मीर च फिर असें ओह् खानियां जि'त्थें जि'त्थें बिजली डिग्गी दी होंदी उ'त्थें उ'त्थें गुच्छी उग्गी दी होंदी ही असें ओह् खाने फ्ही असें इ'यां कड़म म्हां उबालिये बड़ा खाना इ'त्थें मतलब अपने घरै दा इ'न्ना सोआद आंदा सब्जी दा सरेआं दा साग लाना फ्ही मक्की मक्कां छक्कां लग्गी दियां होंदियां कनक लगनी इ'त्थें अपनी चौल लगदे होने अपने घरे दे सब कुछ अपने घर दा अंब अपने घरे दे फिर संतरे अपने घरे दे किन्नू अपने घरे दे होंदे नींबू साढ़े मतलब दो टाइप दे होंदे इक बड्डे नींबू होंदे इक नि'क्के नींबू होंदे अस ओह्बी मतलब बड़े पसंद करदे साढ़े फुल्ल मतलब साढ़े घर फुल्ल इ'न्ने न असें पूरा गॉर्डन बनाए दा फुल्लें दा पूरा गॉर्डन बनाये दा इ'न्ने फुल्ल होंदे मतलब में सप्लाई बी करनी होनी मतलब पैसे बी थ्होंदे न ओह्दे सप्लाई करिये फुल्लें दे मिगी उ'त्थें पैसे बी थ्होंदे न अग्गें पिच्छें ओह् अग्गें पिच्छें जन्नी होनी फिर फिर में ओह् चीजां स्टार्ट कीतियां अग्गें अग्गें में फ्रूट बी सप्लाई करना स्टार्ट होई सब्जी बी सप्लाई करना स्टार्ट होई थोह्ड़े बहोते पैसे कमान स्टार्ट होई उ'त्थां फ्ही में थोह्ड़ी जेही दुकान अग्गें दुकान खोल्ली दुकानें च पाए सब कुछ बनाना स्टार्ट करी